आसामाव गोबां हारि दं जायनि हारिमु राव गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय गासैबो आलदा आलदा मानो होनब्ला जेराव गुबुन गुबुन हारि दं बेयाव हारिनि गुबुन हारिजों जानाय लोंनाय थानाय जोमनायफ्रा आलदा जायो बेबायदिनो आसामावबो गोबां हारिमु हारि आलदा आलदा रोखोमनि गाननाय जोमनायफोर दं

आसामावल' नङा भारतआव आलदा आलदा हादोराव गोबां गोबां रोखोमनि हारि दं जाय हारिफोरनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनायफ्रा आलदा जेरै आसामाव एसामिसफोरा मेख्ला गानो बर'फोरा दख'ना गानो बेबायदिनो भारत हादराव गाननाय जोमनायफ्रा आलदा जानाय लोंनायफोरा आलदा राव बुंनाय थानायफोरा गासिबो आलदा आसामावनो नाय बर'जों आरो हारसाफोरजों गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायफोरा मिलाया आरो हाजोआव थाग्रा मानसिफोर आरो हायेनआव थाग्रा मानसिफोरनि थानाय एबा जानायफोराबो मिलाय लाया गोरोब लाया हाजोनि मानसिफोरा सां न'आव थायो आरो हायेननि मानसिफोरा न' लुना थायो आरो बांसिनानो बि मानसिफोरा बैसागु बर' मानसिफोरा अह सरि बर' मानसिफोरा बैसागु फालियो आरो हारसा मानसिफोरा बिहु फालियो जायनि फालिनाय जायनि फालिनायफोरा आलदा आलदा बर'फोरा मा जायो